आ पहिले जे रहै ओतेक नहि रहै रऽ एँ आबऽ शासन इसकूलमे या कौलेजमे

तऽ पङ्खा हौकऽ तऽ हम जैयै ओकरा लग पङ्खा हौँकै रहै आ ओ सुतैत रहै लेकिन आब से छै ओइसन नहि छै समस्या आब तऽ छै भाइ लोग जे छै अपने तेज भए गेलै तहिआ लोककेँ ओतेक बुझै लए नहि आबै रहै आब ई सरकारियोमे अइसन नहि छै बढ़िएँ पढ़ाइ लिखाइ होइत छै सब किछु अच्छे होइत छै कौलेजो आरमे जे छै आ कौलेजके ओतेक बात नहि जनैत छियै लेकिन जे छै अभी रऽ बच्चा देखैत छियै बढ़िएँ से पढ़ाइ लिखाइ करैत छै

सब किछु दै छै पढ़ैके लिए लेकिन आब आदमी जे छै एतेक सुबिधा दए देलकै तहिया आब तऽ खिचड़ियो बनाइके खाइ लए दै छै हरचीज दै छै खानापीना एँ तऽ ओकर कपड़ो दै छै पैसो आर दै छै सब किछु दै छै सरकार लेकिन लाभ लेतै बच्चा तब ने तऽ एँ तऽ आब इहो सब बात छै गरीबो आरके बच्चा आब जे छै बढ़िएँ से पढ़ैत लिखै छै अइसन कोइ बातके दिक्कत नहि छै लेकिन पहिले लोग आ मुरूख रहै रऽ बेसी लेकिन आब धीरे धीरे जे छै मुरुखो आब लोग नहि छै ओतेक कमि गेलै आब अधिकतर आदमी पढ़िए लेलकै हन थोड़ा बेसी तऽ पढ़ै लए सब केओ जानैत छै हँ लेकिन इएह छै जे अब ओएह सौगोमे दशगो नहि होइ ई बात पाँचगो नहि होइ लेकिन पनचानबे गो छै पढ़ले लिखले छै

एँ तऽ इहए बात छै तऽ लोग तनी मनी पढ़ैकऽ चाही एँ बाहर जाइत छै तऽ मतलब अपन अरे नहि अथी काम करैत छियै दोसरेके लेकिन अपन ज्ञान तऽ छै ने लोककेँ अन्दर इहए लिए आदमी सबके पढ़ैकऽ चाही एँ पढ़ि लिखके जे छै नहि बेसी तऽ थोड़ो बेसी पढ़ि लहो जो कहुँ जैबो बाहरमे तऽ केकरो आब पूछैत नहि ने पड़तै एँ केकरो किछु पढ़ै लए नहि तऽ इहए लिए सब केओ पढ़ैकऽ चाही एँ ठीक छै